हेल' हेल' आं बर' कालसारनि सोमोन्दै नोंथांनाव सोंनो नंदों बे बर' हारिनि गाननाय जोमनाय बे बेफोरोथ' जोबोद समायना बेनि सोमोन्दै आंनो इसे फोरमायब्ला आं गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय स्टुडेन बेखौ नुनानै आं गोमोदों आरो बर' जाथिनि कालसार मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ नुनानै

अ उम उम उम ओ ओ अ अ अ ओ नुनायावथ' बिदिनो बिदिनो नुफैदों आं ओम फैनानै बेरायनानै ओम अ अ

ओ नंगौ उम

थारमानि बर' बे आसामाव जे बर' जाथिफ्रा एखदम सेपारेट ओमफाय एखदम माबाथार आरो गुबुन गुबुन जाथि दंब्लाबो गाननाय जोमनाय आखल आखु बेफोरखौ नुना आं जोबोद गोजोन्दों आरो ओम ओम ओ ओइ अ अ ट्राइबेल ट्राइब्रेलाव दंना नोंथां ओ अ ओ ओ अ अ

ओ ओ ए अ अ

अ बिदिब्लाथ' ओ ओ

ओ ओ दाथ' गोजोनथावखौनो होनजासै ओ उम नुबाय आंबो गिदिंनानै ओम ओम अ ओ

ओ ओ ओ औ अ ओ ओ ओ ओ अ अ आंबो गोजोनबाय जायखिजाया बेरायनानै आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनानैबो आं जोबोद मोजां मोनबाय ओ बर'नि हारिमु कालसारफ्रा जोबोद ओ ओ ओइ मोजांखौनो मोनबाय आं बे आसाम हादराव जे बर' जाथिनि बे कालसार सालसार सेपारेट रोखोमनि बिनि थाखाय आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो मोनबाय बिनिखाय गोजोननाय थाबाय ओ ओ देह दोन ओ